हाँ हमारे राज्य में अनेक प्रकार के धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं जैसे हम सबसे पहले गुरु पूर्णिमा मनाते हैं गुरु पूर्णिमा को हर देवी देवताओं की पूजा होती है उसके बाद हम नाग पंचमी मनाते हैं नाग पंचमी को हम नाग देवता की पूजा करते दूध पिलाते हैं उसके बाद नागपंचमी के बाद रक्षाबंधन रक्षाबंधन को बहुत अच्छे से मनाते हैं और अभी लोग मनाते हैं यह भाई और बहनों का त्योहार है इसको हम राखी बनाते है भाइयों के कलाई पर राखी बांधते हैं और उसके बाद हम मनाते है जन्माअष्टमी जन्माअष्टमी पर हम मटकी फोड़ करते हैं माखन का भोग लगाते हैं और बच्चे आरती करते हैं पूजन करते हैं उसके बाद हम गणेश जी गणेश जी की स्थापना करते हैं गणेश जी की स्थापना पाँच दिन सात दिन के लिए होती है इसमे भजन भाव कीर्तन करते है पूजा पाठ करते हैं हवन पूजन होता है उसके बाद हम नवरात्र मनाते हैं देवी की स्थापना करते है नौ दिन तक कि उनकी पूजा पाठ करते हैं फिर दशहरा मनाते हैं दशहरा के बाद फिर दीपावली आती है दीपावली पर हर घर में दीपक जलाए जाते हैं और पूजा पाठ की जाती है लक्ष्मी जी मूर्ति लाते हैं इसकी पूजा पाठ करते हैं पटाखे जलाते हैं उसके बाद हम लक्ष्मी जी की पूजा पाठ भी कर लेते हैं लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करने के बाद हम होली मनाते हैं होली के बाद होली का त्योहार बहुत अच्छा है सब रंग गुलाल खेलते हैं पूजा पाठ भी करते हैं और उसके बाद हम शिवरात्रि मनाते हैं शिवरात्रि को हम मेला जाते हैं घर में भी पूजा पाठ करते हैं और उस त्योहार को भी हम बहुत अच्छे से मनाते हैं